मां मुंहिंजे ॾेर जे बडे जे अवसर ते ॿ सौ माण्हुनि जे लाइ पाव भाजी ऐं मकाई वारो पुलाओ ठातो हुयो मुंहिंजे हिसाब सां उहो जेको मोहोलु जेको ॿ सौ माण्हुनि जे लाइ पाव भाजी ठाहिणो पुलाउ ठाहिणा मूंखे मुंहिंजे मन में एॾी ख़ुशी थी एॾी ख़ुशी थी ऐं सभिनि खाई करे मुंहिंजे भोजन जी एॾी तारीफ़ कयनि जे थी मुंहिंजी थकान हुई उन भोजन खे ठाहे करे या मन में जेकी हुट ख़ुट हुई की माण्हू खे भोजन कीअं लॻंदो उहा इक ई तारीफ़ में मुंहिंजी जेकी बि हुट कुट मुंहिंजी ख़ुशीअ में बदलजी वई ऐं मुंहिजी ॾेर जे बडे जी कार्यक्रम एॾो सफ़ल थियो ऐं जेकर उह भोजन मां खाधो त मूंखे विश्वासु न थियो की उह भोजन मुंहिंजे हथ सां ई ठहियल आहे असां सतनारायण जी कथा कई हुई मुंहिंजे ॾेर जे बडे ते त उह असां उन लाइ हो भोजन तेयार कयो हुयो ऐं हूअ भोजन सभिनी खे ॾाढो लाजवाब लॻो ऐं मूंखे बि हो खाई करे विश्वासु न पियो थिए की उहो भोजन मां ई ठातो आहे